ना गुरबा जों दैबो लांखानांगौ गाङो सान्दुं गोसायाव ओमफ्राय साथा लांबाथ' बिदिनो बिखुङाव बानांगौसो बिदिनो बबेबाफोर दबा नुबा थोरसि लांखानांगौ आरो सारनो खदालफोर खदाल लायो सारनांगौ खबाइ जेखाइ थोरसि खदाल दिन्दिं दान्दां जाथारोहाय खदालजों माजों दैबो लांनांगौ साथाबो सान्दुंफ्राबो जि थिं थिं जायो दैज्लाङा हास्लाबलाया दै गांनायफोरा थोलायबावआ बथलसे लांनाया जा गाङो सबायजों दाउजों जानाया ना सारनायावनो थांजोबबायहाय जोंना दा जाहैनायाथ' मा ओंख्रि मोनजाहैगोन अनलाजों दाउजों संनो नागिरदोंमोन बिबा संदोंना सङाखै बिहामजोआबा अनलाजों दाउजोंखौबा दा सारनानै मेंखानोसै जोंहा खदालजों माजों नायाबो नै खबाइसे जालायनोसै माथो सानाबो मोनानोसै दा सायनो मानो दिग्दार जागोन थांसैहाय थेबाय थाला गाबोन सारनोसैलाय नाखौ मालायफोर साराबा सारनो मोनगोन मालायफोर सारबालाय बबाव मोनबावनो जों थांनांसिगोन सानाबो नै गोबावबो थानो हाला